دیہاتوں میں کئی طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جسیے کبڈی کھوکھو فٹ بال کرکٹ اور کنچے تو کبڈی کا جو کھیل ہوتا ہے اس میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور اس میں ایک ٹیم میں سات کھلاڑی ہوتے ہیں اور دوسری ٹیم میں بھی سات کھلاڑی ہوتے ہیں اور کبڈی کے اندر ایک ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسری ٹیم کے پالے میں جا کر ان میں کسی ایک کو بھی چھو کر اپنے پالے میں واپس آنا ہوتا ہے تو یہ کبڈی اس طرح کھیلی جاتی ہے